हैलो नमस्ते दीदी नमस्ते दीदी हाँ फूल से हमारा हमें विवाह शादी जो होती है वह है और हमको पूरा फूल से जो है घर को सजाना है हाँ तो आपके पास कौन से फूल उपलब्ध हैं

तो उस सब का प्राइज़ कुछ होगा

तो हमको घर को अच्छी तरह से साज सजाना है और और डिस्काउंट भी तो मिल ही जाएगा जैसे हमारे घर को अच्छी तरह से स सजाना है जिससे अच्छा देखने में लगे और खिले भी तो उसके लिए आप अच्छा मिस्त्री या अच्छे जो होंगे काम करने वाले उनको भेजिएगा जिससे असानी से काम कर सकें और देखने भी अच्छा लगे

तो आपकी दोकान में कौन से फूल सब उपलब्ध हैं और कौन फूल सब अच्छा रहता है घर को सजाते हैं तो ये तो आपको अनुभब होगा

हमको लेना है वही पचास किलो फिर भी कुछ डिस्काउंट तो होगा चलिए तो सौ किलो दे दीजिएगा तो कितने रुपये तक डिस्काउंट मिलेगा एक सौ किलो का प्राइस कितना हो जाएगा तो तो इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा चार पाँच हज़ार ना ठीक है तो हमको घर को अच्छी तरह से सजवाना है ओह तो ठीक है हमें अच्छे से घर को सजवाना है बस यही जो अच्छा दिखने में लगे और फूल अच्छे क़िस्म का दीजिएगा क्योंकि कितने दुकनदार होते हैं फूल ख़राब दे देते हैं जिसे देखने में अच्छा नहीं लगता है